جی ہمارے یہاں ایک بڑا سا میدان ہے جہاں لوگ مختلف قسم کے کھیل کھیلتے ہیں کرکٹ والی بال وغیرہ وہ یہاں کے مقامی لوگوں کے لیے زیادہ مناسب ہوتا ہے اور جب ہمارے یہاں کوئی ایسا کھیل جس کی پلاننگ کی جاتی ہے چاہے وہ کرکٹ ہو والی بال ہو فٹ بال ہو تو اس کے لیے مقامی لوگوں کے لیے اسی میدان میں ان کا مقامی لوگوں کے لیے اسی میدان کو خاص کیا جاتا ہے اور اسی میدان میں وہ کھیل منعقد ہوتا ہے